अलीगंज पूरनिया कपूरथला चांदगंज महानगर लालबाग़ चारबाग़ हज़रतगंज गणेशगंज गोलागंज महानगर इंदिरा नगर आलमबाग़ मवैया मुंशीपुलिया गोमती नगर विकास नगर विकास खंड